हमर सबसँ प्रिय किताब जे अइ ओ तऽ भेल जेकि मानव जीवनके आगाँ बढ़ेबाके मूल मन्त्र सिनेमा सिनेमा हम ढेरिक देखलहुँ लेकिन राष्ट्रभक्तिके जे सिनेमा छै जेना क्रान्ति जेना गद्दार जेना हम नहीं सुधरेंगे ईसब जे सिनेमा छै तऽ कोनो भी चीजमे पक्ष आओर विपक्ष दुनू रहै छै यानी सही आओर गलत पक्ष विपक्ष माने बुझिऔ सही आओर गलत यदि कोनो चीजके अहाँ देखै छिए समझै छिए बुझै छिए कोनो सर्किलमे छिए ओहिठाम हमर गुरु हमरा कहने छथिन जे खराबो आदमीमे मेरिट रहै छै कोनो जरूरी नहि छै जे खराबमे खराबिएटा रहै छै अहाँ यदि ओहिठाम छी तऽ ओकर डिमेरिटके नहि गेन करू ओकर खराबीके नहि लिअ ओकरामे की गुण छै ओकरामे की क्वालिटी छै ओहि चीजके अहाँ ग्रहण करबाके कोशिश करिऔ टी वी तऽ हम देखै नहि छी जे हम टी वी शो या अदरवाइज शो के हम वर्णन करब हम सिनेमा देखने रही तऽ ओहि सिनेमामे हमरा ढेरी एहन सिनेमा बुझल जे हमरा राष्ट्रके साथ कहिआ केहन केहन परेशानी भेल जेना एखने स्टोरी ऑफ केरल एहिपर कतेक राज्य प्रतिबन्ध लगाबै छै हम देखने नहि छी लेकिन जखने ओहिमे प्रतिबन्धके सवाल छै तऽ बुझिऔ जे हमरा देशमे जे काल्हि बितलै जे काल्हि ओहिमे की सब भेलै रहै तकर ओ ओ सोदाहरण स्वचित्र प्रस्तुत केने हेतै जे कतेक समुदायके नहि नीक लागल हेतै तेँ ओहि चीजपर प्रतिबन्ध लगेबाक कोशिश करै छै तऽ हमर भारतके सभ्यता आओर संस्कृति आचार विचार ई कहै छै जे कोनो चीजके गलत नहि ली गलत तऽ ओ लै छै जे गलत होइ छै हमरा सिर्फ कोनो भी विषय वस्तुसँ कोनो भी पुस्तकसँ कोनो भी सिनेमासँ कोनो भी टी वी शोसँ ओतौका सार्थक रूपके गेन करनाइ छै नहि कि निरर्थकके कखनो भी कोनो टी वी या सिनेमा तखने बनतै जखन मेरिट आओर डिमेरिट दुनूके सँजोग रहतै कोनो पुस्तक तखने बनतै जहन पक्ष विपक्षके वर्णन रहतै कोनो भी टी वी शो तखने बनतै जे आदर अनादरके समन्वय रहतै तऽ ओहिमे देखै जे छै मानव तऽ ओहिमे इएह होएबाक चाही जे हमरा पॉजिटिव हम ओहिमेका जे भी रियल मैटर छै सही विषय वस्तु छै हम ओकरा गेन करी आओर ओहिमे जे खराबी छै तकरा हम ओहीमे छोड़ि दिए हमर भाव इएह अइ